आंहा लिरनायनि थांखि दङ मिजिंबो दङ बेनो जाहैबाय लिरनायनि गेजेरजों मानसिया गावनि गोसोआव जाखांफैनाय खायसे बाथ्राफोरखौ गुबुननो फोरमायनो हायो गोदान मुगायाव जिहेतु आथिखालाव बेखौ सेबखांनो हायो गावनि लिरनाय बाथ्राफोरखौ सेबखांनायनि गेजेरजों बिजाब महरै दिहुननो हायो खन्थइ बिजाबानो जा रायथाय बिजाबानो जा सल'मायानो जा बा हादोरनि गतै बुहुमनि जायखिजाया बाथ्राखौनो जोङो बिजाब महरै दिहुननानै जोङो गावनि गोसोनि साननायफोरखौ बुंनो हायो गावनि गोसोनि साननायखौ बुंनाय एबा लिरनायनि अनगायैबो जोङो मा खालामनो हायो जोंनि मानसि समाजाव बा जोंनि बुहुमाव बायदि बायदि जाथाय जाबाय थानाय बायदि बायदि जाथाय सोलिबाय थानाय बे सोलिबाय थानाय खोथाखौबो जोङो मोगथां महर होनानै बेखौ बिजाब महरै जोङो लिरनो हायो जोंनि समाजाव मानसि हिसाबै बायदि बायदि जेंना नुजाथियो मानसिनिबो जेंना नुजाथियो माब्लाबा मिथिंगायारि बायदि बायदि खैफोदनि बा बायदि बायदि जेंनानिबो बाथ्रा बेवहाय ओंखारफैयो दा बे बाथ्राखौनो जों मा खालामनो हायो लिरनायनि गेजेरजों बिजाब महरै बा बायदि बायदि महर होनानै जोङो बेखौ माने लिरनानै फोस्रावनो हायो मानसिनि गेजेराव मानसिनि गेजेराव फोस्रावनो हायो आरो जेब्ला नोङो लिरगोन लिरनानै बे बिजाब महर मोनगोन बेनिख्रुय सासे माने लिरगिरिनि थाखाय खुसिसिन बा बेनिख्रुय गोजोनथावनासिन बाथ्रा गैया जेब्ला सासे लिरगिरिया बिजाबखौ नुगोन बिजाबखौ नुनानै गावनि लिरनायखौ बेहाय नुगोन बेयाव माने जोबोद गोजोननाय मोनो आरो बे बिजाबा जाबाय जुगामि बेयो माने बुहुमा माब्लाबा कारनाव उल्थायलांबाबो बेल्थायलांबाबो बे बिजाबा थालाङो जेरैहाय गोदोनि गोबां धोरोम बिजाबफोरखौ जों जुदि नायोब्ला बेफोर मा जे बेहाय बहाबा बांग्रिं मावनानै हा सिङाव गोदोना दंमोन बेखौ जावखांनानै मोन्दों बुरखांनानै मोन्दों जेरै मुर्तिफोरखौ मोननानै खाम्फाफोरखौ मोननानै जोङो गोदोनि जारिमिनखौ जोङो माने मिन्थिनो हायो गतिके बे बिजाबाबो मानसि माहारिया माबा कारनाव खैफोदाव फैयोब्लाबो बेफोरो बिजाब महरै सेभ जानानै थागोन हा सिङाव थानानैबाबो दंमोनब्लाबो बेखौ सोरबा बुरखांनानै बिनिफ्राय बे गोदोनि जारिमिनफोरखौ जोङो मिन्थिनो हायो एबा बुजि मोननो हायो बे बिजाबानो मोनसे जारिमिन जानानै मानसिनि गेजेराव थायो दा बिजाबा जिहेतु जारिमिन जारिमिनब्ला बेखौ जोङो सोरजिनायाव बेखो लिरनायाव बेखौ जोङो मोगथां महर होनायाव जों साफ्रोमबो मानसिया मोनसे दायत्थ' थानांगौ होननानै आं सानो आरो आंबो बेफोरबायदियै लिरनायनि मोनसे थांखि दङ मिजिं दङ आरो बे लिरनायनि गेजेरजों समाजाव सोलिबाय थानाय जिखिनि माने जेंना जेंसिफोर दङ जिखिनि माने बायदि बायदि आंखालफोर दङ बायदि बायदि समस्याफोर दङ बेफोरखो जोङो बिजाब महर होनानै जोङो माने लिरनो हायो आं नैबेखौ फोथायो जे थुंग्रिनिख्रुयबो बिजाबा रासिनथार खोलोमा रासिन थुंग्रिनिख्रुयबो खोलोमा रासिन होननानै बुंनाय मोनसे बाथ्रा दङ आं बेखौ फोथायो खोलोमजों गोजो माने जों सान्थि लाबोनो हायो खोलोमजोंनो जोङो बिग्रायनाय लाबोनो हायो खोलोमनि गेजेरजोंनो जोङो माने समाजाव माने माने गोजोननाय लाबोनो हायो समाजनि जेंनाखौ फोस्रांनो हायो बा मानसिनि गेजेराव माने जि ओइ गेना गोरोन्थि थालायो नायनो बालायनाय मुगैलायनाय बेफोरखौ जोङो बे बिजाबनि महर गेजेरजों लिरनायनि गेजेरजों जोङो माने फोसाबनो हायो आरो बेनि थाखायनो हयत' दिनै बुहुमाव बे कौति कौति बिजाबफोरा दिनै सोरजिजादों बिथां गेदेर गेदेर लिरगिरिफोरा दिनै बे बिजाबफोरखौ माने दिनै सोरजिगासिनो दङ दा बे बिजाबनि गेजेरजोंनो लिरनायनि गेजेरजोंनो दिनै माने गतै बुहुमनि गियाना बेवहाय माने माने संरैखा जानानै दङ बेहाय माने सेभ जानानै दङ आरो बेखोनो दिनै मानसिफोरा गियानि गुनि मानसिफोरा बेखौ फरायनानै दिनै गियान मोनदों मानसि महरै बिथांमोना सासे पण्डित जानो बा गावखौनो सासे मानसि जानायाव जिखिनि गियान नांगौ बे गियानखौ बिथांमोना बे बिजाबनिफ्रायनो मोननो हायो आसलते बिजाबा मोनसे गियाननि भाण्डार गियाननि भाण्डार बेनिखायनो बेखौ माने सोरजिनांगौ आरो आं बे लिरनायनि गेजेरजों माने बेखौ फोसावनो गोसो जायो ओंखायनो आङो सासे लिरगिरि जानो एबा लिरनायनि थांखि दङ एबा मिजिं दङ आरो बे लिरनायनि गेजेरजों समाजनि जिखिनि गाज्रि आखुथायफोर दङ समाजाव जिखिनि गाज्रि खान्थिफोर दङ गाज्रि साननाय हनाय दङ बेफोरखौ जाहाथे जोङो माने फोसाबनो हायो बेफोरखौ जाहाथे जोङो माने मोजां लामाथिं माने गोथों लामाखै जाहाथे जोङो मानसि माहारिखौ बुहुमखौ जाहाथे जों लांनो हायो बे माने माने थांखि थायो आरोकि आसा थायो गतिके बे आसाया आंहाबो दङ लिरनायखौ आङो मोजां मोनो